ग्रामीणके लड़की सभ जे छथिन लड़का सभ ग्रामीण तकै छथिन जीवन साथी ओ सभ तऽ चाहै छथिन जे लड़का सभ जे हम बाहरमे रही हमर परिवार घरमे रहऽ लेकिन लड़की सभ तऽ नहि चाहै छथिन जे हम घरमे रही हमहुँ लड़का सभके बाहरे मे रही हमहुँ ओहिठाम रही हमहुँ ओहि आ काज करी लेकिन कि कहै छै एहिठाम तऽ गाँवमे ओहिठुमा जाइ छथिन तऽ हुनका सभके तऽ नहि होइ छनि तहन तऽ आब एहिठमा रहै छथिन तऽ घरमे सभ रङ्गके सुबिधा असुबिधा रहऽ पड़ै छनि सासु रहै छनि ससुर रहै छनि दिअर रहै छनि दियादनी रहै छनि ननैद रहै छनि अपनो बाल बच्चा रहै छनि इसकूल नहि जाइके हमरा सभके सुबिधा नहि यऽ इसकूलो जाइ छनि दूर दूरमे इसकूल यऽ इसकूल सँ बाल बच्चा जाइ छै ओहि दुआर घरमे तऽ झगड़ा झञ्झट होइते रहै छै जे हमरा हमहुँ अपना घरे बला लग रहब घरे बला लग जायब घरेवला लग रहब ओहि लएकऽ अनेक तरहके घरमे झञ्झट विवाद उठैत रहै छै अनेको तरहके बात बिचार होइत रहै छै घरेलू झञ्झट तऽ बहुत पैघ होइ छै सभ जनै छियै अहूॅं सभ जनैत हेबै अहूॅं सभ बुझैत हेबै अहूँ सभ करैत हेबै हमरो सभ घरमे वएह झञ्झट होइ छै अपना अपना परिवारके अपना अपना सुबिधा लेल सभ हरोहरान भेल रहै छै हरोहरान भेल रहै छै अपना अपना सुबिधा लेल एहिठाम हमहुँ जायब शहरमे तऽ हमहुँ बाजब भुकब खलायब धुपायब रहब आब घरमे तऽ घोघ तानि कऽ बैसऽ पड़ै छनि केओ अयलैथ तऽ घोघ तानऽ पड़ै छनि घुँघट करऽ पड़ै छनि कतौ काज राज घरके अन्दरेमे करऽ पड़ै छनि बाहर भीतर तऽ जाय नहि दै छथिन हमसभ मिथलाके लोक छियै तऽ सभठमा तऽ गेलहुॅं नहि तऽ एहिठिमा तऽ दिक्कत होइ छनि हुनका सभके बहुत दिक्कत होइ छनि ताहि दुआरे सँ सभ चाहै छथिन जे हम बाहरेमे रही हम बाहरे जाइ बाहरे मऽ रही जतहि हमर पति रहै छैथ ततहि हमहुँ रही सभ हमर जीवन साथी जतहि छैथ ततहि रही हमहुँ ततहि काज करी